हैलो

हा मां होटल में ॿ सौ हिक कमरे में वेठी आहियां ऐं मूंखे थोरो ऑडर लिखाइणो आहे छो त म मू मूं वटि सेण था अचनि त सेणनि लाइ मूंखे थोरो सुठो लॻे हिन हिसाबु सां तव्हां वटि होटल में मेनू में छा छा आहे त तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा हा त पालक में बिहु मिलंदा हा त तव्हां पालक में बिहु गॾु ॿ चपातियूं ऐं पुला भूॻल चांवर साई भाॼी अथव हा त बिहु ऐं इहो पटाटनि जी भाॼी अथव पटाटा रस में

हा त इहो ऑडर में लिखी छॾियो ऐं मिठे में तव्हां वटि छा आहे त मिठे में तव्हां भले गजरुनि जो सीरो रखो ऐं खीरणीअ में कहिड़ी खीरणी अथव त तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा हा त उहा खीरणी बि भले तव्हां ऑडर में लिखी छॾियो साबूदाड़नि जी पोइ पाणी तव्हां वटि कहिड़ो आहे बॉटल में अथव पाणी बॉटल जो अथव की जॻ में ॾींदा कीअं तव्हां पाणी ॾेई सघंदा ऐं गॾु ग्लासु पर ग्लासु मूंखे प्लास्टिक जा न खपनि स्टील हुजे या कांचु हुजे त मुंहिंजे घर मुंहिंजे हिते रूम में गेस्ट था अचनि तव्हां हुन हिसाबु सां मूंखे सुठो लॻाइणो आहे त तव्हां मूंखे सॼी सर्विस कंप्लीट सही करे ॾींदा न ओके हा ओके तव्हांजो ख़ूबु ख़ूबु आभार